नमस्ते भैया आपके यहाँ कोपी कोपी किताब की दुकान है क्या क्योंकी हमें थोक में चाहिए जैसे कि हमें सौ कोपी लेनी है उसमें आप कितनी छूट करेंगें और जैसे हमें यह मान लो और किताब भी लेनी पड़ी तो जैसे कि दस रुपये वाली ज्ञानगंगा आती है उसमें आप कितना करेंगें डिस्काउंट अच्छा और पेन की भैया उसी प्रकार पेन हमें लेना पड़े तो जी भैया और रबर लेना हो पेंसिल लेना हो तो यह हम पूरे डिस्काउंट पर मिलेगा जी भैया और मान लो हमें बीस रुपये की किताब चाहिए और कॉपी चाहिए तो उस पर कितना हमें डिस्काउंट मिल सकता है जी भैया क्योंकि हमें एक छोटी सी दुकान रखनी है तो इसी लिए हम आप से बात कर रहे थे कि आप अपनी दुकान से ताकि हमें डिस्काउंट मिले थोक सामान हमें मिल सके इसलिए हम आप से बात कर रहे हैं जी भैया और सारे प्रकार की हमें कोपी किताब मिल सकती है आपकी दुकान से जी भैया जी भैया जो भी मतलब बच्चों के लिए हमें चाहिए वह आपकी दुकान से सारी चीज पढ़ाई के लिए मिल सकती है ना जी भैया और मान लो बड़े बच्चे के लिए जो हो हाई इस्कूल इंटर में उनके लिए किताब कोपी तो मिल जाएगी तो भी डिस्काउंट तो मिल जाएगा ना ठीक है भैया